पर जब हम ने हार मान ली थी और हमारा बिल्कुल मन नही था की अब इसको पकड़ना चाहिए उसके बाद जब हम ने एक और बार प्रयास किया कि नहीं एक बार इस मछली को पकड़ के देखना चाहिए तो आख़िरी बार वह मछली हमारे काँटे में फस गई और ये देख कर तो हमें बहुत ही अच्छा लगा था और हमारा वो अनुभव बहुत अच्छा था कि मतलब बार बार जब हम ने प्रयत्न किया तो वो आख़िरी बार में हमारे काँटे में फस ही गई तो इसका अनुभव बहुत अच्छा था और हमें बहोत अच्छा महसूस हो रहा था बहुत ख़ुशी हो रही थी कि हम से जो कार्य अभी तक नहीं हो रहा था वो हम से हो गया है और हम सब को बता रहे थे कि आज हम ने मतलब वो मछली को पकड़ा है जो जिसको पकड़ना मुझे बिल्कुल मुमकिन नहीं लग रहा था तो इस प्रकार से यह हमारा अनुभव था कि मतलब हम सब को बता रहे थे कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है अगर तुम बार बार कोशिश कर रहे हो तो चीज़े जो नहीं है वो सफल हो सकती है इस लिए मतलब प्रयत्न करने से कुछ भी हो सकता है और इस प्रकार बड़ी मछली भी पकड़ी जा सकती है इस प्रकार हम बताना चाहते हैं कि वह अनुभव हमारा बहुत अच्छा था